हमरा समस्तीपुरमे बहुत अइसन जगह छै जतऽ ओ घुमैलए अहाँ जा सकै छिए समस्तीपुर जिलामे के बगलमे एगो जिला छै वैशाली वहाँ बुद्ध भगवानके मन्दिर छै ओतऽपर बहुत अइसन अइसन जगह छै बुद्ध भगवानके ओ मन्दिर घुमैवला छै पार्क बहुते रहै छै ओहिसे ठीक अगिला जिला जइऔ राजगीर राजगीरमे बहुत बहुत अइसन जगह छै जहाँपर पहाड़ भऽ गेल पावापुरी मन्दिर भऽ गेल जे पानीमे छै ओहिके बाद बगलमे अइऔ सोन भण्डार भऽ गेल ओतऽ बहुत बहुत दूरके लोकसभ आबै छै देखैलए विदेशी टूरिस्ट टूरिस्टसभ आबै छथिन करैलए ओहिके बाद अपना समस्तीपुरमे भी बहुत जगह अइसन छै घुमैवला जइसे प्रधानजीके पार्क जइऔ जहाँ सब जानवरके दर्शन हैत ओहिके समस्तिएपुर जिलाके एगो बगलमे श्री घरारीके बीचमे अएबै तऽ मिथिला दूध उत्पादक समिति छै बहुत बड़ा छै ओहिके बाद अहाँके बतबै छी ठीक सामने अइऔ तऽ मुक्तापुरमे एगो नएका पार्क बनि रहल छै प्रधानजी बनबा रहलखिन हँ समस्तीपुरके प्रतिनिधि छथिन से ओहिके बाद दरभङ्गा चलि जइऔ दरभङ्गामे श्यामा मन्दिर मन्दिर बहुत नामी छै तऽ ओतऽपर घुमैके बहुत आनन्द आएत बगलमे मिथिला यूनिवर्सिटी हइ यूनिवर्सिटीके अन्दर जेबै तऽ बहुत चीजके अइसन अइसन पुरना मकानके देखैके मिलत ओहिके ठीक बगलमे छै दऽ दरभङ्गा महराजजीके पुरना हवेली जे सालो दुइ सालसे पुराना हइ तऽ ओ पूरा मन्दिर देखैके भगवती हुनकर मकान देखैमे बहुत लोकसभ दूर दूरसँ आबै छै पूरा पुरना राजा महराजाके जमानावला बनल हइ तऽ ओसब देखैमे खूब नीक करत फेर ओतऽसे चलि जइऔ पटना तऽ पटनामे चिड़िआँघर भेल ओहिके बाद गोलघर भेल बहुते अइसन जगह हइ हवाइअड्डा भेल ओसब देखैके खूब मिलत तऽ ओहिके बाद बतबै छी जे अपना एन्ने वैशाली जिलामे अथी बेगूसराय जिलामे अएबै तऽ बेगूसराय जिलामे बहुत अइसन हइ नएका कम्पनी बनलै हँ ओसब लोक बहुत बहुत दूरसे आबै छै देखैलए काम काज करै हइ तऽ ईसब सबसँ समस्तीपुर जिलाके आसपासमे देखैके मिलत ईसब इहाँ इहाँ बहुत लोक बहुत दूर दूरसँ आबै छै